सरपंच होर बोलै दे ते में ग्राम सेवक बोलै ना नमस्ते नमस्ते एह् भैया थुहाड़े पर इल्जाम लग्गे दे बड़े पिच्छें जेहा बीह् ज्हार आया हा पंचैत लेवल पर स्पोर्टस दा ते ओह् पैसे बच्चें खेढनै आस्तै तुसें दित्ते गै नेईं केह् गल्ल नेईं नेईं ओह् तुस तुसें बड़ा गलत कीता ओह् पंचायत लेवल आह्ला हा स्कूल दा समान बी ऐ हा तां बच्चे स्हेई इल्जाम ला दे हे तुंदे उप्पर ते गै पता निं साढ़ा कुद्धर मैच होएया साढ़े कोल कोई किट निं कोई कक्ख निं ते ना असेंगी पैसे लब्भे कोई अच्छा आक्खा दे होर बी बड़े जेह्ड़े फंड दित्ते हे तुसें ते ओह् पैसा तुसें कुत्थें लाया ओह् हां पैसे लग्गी दे इक पुली होर बी पैसे आए दे हे ते ओह् आक्खा दे हे पुल नेईं बनेआ ओह्दी बी कंप्लेन आई होर होर बी शिड़कें दी किस्त आई ऐ अहें मटीरियल लेई स्हेई नेईं ऐ आए दा ऐहें ते इं'या करी ओड़ी ऐ अहें कंप्लेन आवा दी ऐ स्हेई निं बनी ओह् ऐहें अद्धी हारी बनाई दी अद्धी हारी बनाई गै निं अहें अच्छा अच्छा अच्छा कम्म लोआए दा तुसें अच्छा अच्छा ओह् बस होर बी ऐ इक दो कंप्लेन होर बी ऐ ओह् तुसेंगी केह् नांऽ सनां फ्ही उ'नें कंप्लेनां करानियां निं हैन आक्खना नांऽ सनाई गे बड़े हारे मुड़े आए दे हे आक्खै दे हे कि समान थ्होएआ नेईं ऐ फाइनल जेह्ड़ा कबड्डी दा खेलेआ असेंगी किट्टां गै नेईं थ्होइयां ओह्दियां जी जी शुक्रिया जी